आमच्या हांगा सरकाराची दिनदयाळ ही वेवस्था आसा ती लोकांक उपयोगी पडटा पूण ती खुबूच खीचकटीची आशिल्यान सामान्य लोकांक मेळप ती कठीण जाता ताचे नेम हे खुबूच विचित्र आसा त्यामुळे बरेच खेपो अशें जाता की जेन्ना खरी ताची गरज आसता तेन्ना ती मेळणा आनी विमो हो आसता पूण सरकाराची ही वेवस्था फुकट आशिल्ल्यान विम्याची खरी गरज तशी लोकांक पडना आनी जे श्रीमंत लोक आसात ते शारांतल्या व्हडल्या इस्पितळांनी वतात आनी तांकां तो विमो उपयोग पडटा पूण सामान्य लोकांक विम्याची तशी गरज पडना